जोङो बयबो बेबायदिनो फालांगि खालामो नखरखौ फोथांनो थाखाय जोङो बिजनेस मावो बाहेरायावहाय जोङो गावबा गाव मावो हौवाफ्राबो खामानि मावो गावबा गाव फालांगि मावो आरो जों हिन्जावफ्राबो नखराव थानानै मावो जेन'बा आं नै दायो उन्दैनि हाबा जानानै जोङो साथाम गथ' खांनानै आङो बेबायदिनो एम ए बि ए पि अ फोरोंबाय फोरोंनायावहाय जोङो बेबायदिनो जोङो हौवाबो मावो आंबो मावो जोंहा नखराव जेबो गैया आरो बेबायदिनो नै जोङो आङो न'आव थानानै गथ'फोरखौ नायनानै जेन' अमा दाउ लायो मोसौ फिसियो गायखेरफोरखौ फान्नानै जोङो फैसा मोनो आरो आङो जि दायो जि दायो बोरमाबो फिसियो आरो आंनि हौवायाबो बेबायदिनो बाहेरायावहाय खामानि मावो फैसा मोनो जोङो बेबायदिनो नखरखौ फोरोङो नखरखौ लाखियो बेजोंनो जोङो ओरैनो थांबाय थाखा फैसा मोनबाय बेजोंनो लेखा फोरोंबाय मालाबा बोरमा फानबाय बेजोंनो लेखा फोरोंबाय बेजोंनो फिज होबाय मालाबा गायखेर फानबाय बेजोंनो जोङो हस्टेल फिज होबाय बेबायदिनो नखरखौहाय फोथाङो आरो आरो जोङो गोबां खस्थ' खालामो आबाद मावो मालाबा मालाबा मालाबा माय गायबाय मालाबा मालायनि हाजिरा मुजिरा मावबाय बेबादिनो जोङो नखरखौ फोथांबाय आरो फोथाङो आरो जोङो दा जेबो नै दाबो बेबायदिनो जोङो सानफ्रोमबो हौवा हिन्जाव सानैबो फालांगिरि बायदि खालामो बानलाय फाय बान फानलाय बायलायबो खालामो बेनि गेजेरजोंसो जोंङो नखरखौ जोबथा खस्थ'नि गेजेरजों जोङो नखरखौ हौवा हिन्जाव ज' ज' जानानै जोङो नखरखौ फोथांगासिनो दङ बेबाय बेफोरबायदि मावनानै जोङो नखरखौ डेब्लप खालामबाय आरो जोङो नै गथ' ग'थाय फोरोंनानि उनाव जोङो जेरै गांखं आथिं जोबोबा जोङो माब्रै संसारावहाय माबादि गथ' ग'थायफोरजों नायजागोन जोङो बेफोरखौसो सानाय फैसै दायो जोङो गांखं आथिं थानाय समाव जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो फालांगि खालामनानै नखरखौ फोथांबाय जोबनायाव जोंहा बेबायदिनो बायदि बायदि सान्नाय दङ